ग्रामीण खेत्र में सरकारि जी तरफ़ां सभिनी खां वॾी दिक़त स्वास्थ्य सबंधी आहे जंहिंजो हर कंहिं गांव वारनि खे इलाजु और खपंदो आहे हुननि खे हॉस्पीटल में इहा सुठो हॉस्पी हॉस्पीटल न मिलंदा आहिनि जाते उहो कोई अगरि हुननि खे गंभीर बीमारी हुजे त हुननि जो इलाजु तुरंत हुननि खे मुहैया थी सघे अपराध जो बि महिलाउनि जी सुक्षा जे लाइ बि घणोई सरकारि खे सोचणु खपे कि महिलाउनि जे बलात्कार या लूट पाट जी कोई बि अहिड़ी घटना हुननि जे गांवनि में न थिए चोरी दबंगई इहे सभु ॿान में कॾहिं कॾहिं ॿुधण लाइ ॾाढो ई मिलंदो आहे सरकारि खे हिन बारे में वधीक सोचणु खपे